मेजर टॅक्नॉलॉजी चेंज म्हणल्यार पयलीं पयलींच्या काळार टॅलिफोन आसले टॅलिफोन जावन आमकां पिसिओ मेळ्ळे पिसिओन आमी लीट एक रुपयाचो कॉयन घालून एकामेकां कडेन उलयतालीं आतां मेजर चेंज जाल्लो आसा तो एक स्माट फोन आयिल्लो आसा स्माट फोनान आमकां आमचें लायफ फूल चेंज केल्लें आसा स्माट फोनान आतां आमकां पयसुल्ल्या मनशां कडेन उलोवपाक जाय जाल्यार विडयो कॉलींग म्हणून ताजेर एक फिचर आसा